چند دن پہلے میں ایک میں نے ایک پرفیوم منگایا جو وسکی اسموک تھا جو ایک مشہور برانڈ بیئرڈو کا پروڈکٹ ہے میں نے لوگوں کے ذریعہ سن کر اس پروڈکٹ کو آڈر کیا تھا اور جب وہ آیا تو میں یہ بات سمجھ سکا کہ لوگ اس کی اتنی زیادہ تعریف کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو ایک بہت ہی انفرادی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس کی خوشبو مجھے بہت پسند آئی اور وہ جس شیشی میں تھا وہ بھی بہت اچھی تھی اس کی پیکیجنگ بھی بہت اچھی تھی